बच्चाके लेल ड्रॉइंग या पेन्टिंग कला बहुत आओर कहियौ जे एकटा नीक सु मतलब चीज छै जाहिसँ बच्चाके अपन कलाके बारेमे ओकर निखारके बारेमे एहिसँ सीखल जाइ छै खास कऽ कऽ बच्चाके उम्रके बारेमे जे कहल जाय तऽ बच्चा कोनो भी चीजके जे शुरुआतसँ कयल जाइ छै तऽ ओ चीज जल्दी होइ छै एक एक ओकर उम्र कोनो नहि छै उम्र तऽ बढ़ैत रहै छै लेकिन इंसानके अपन जे किछु उम्र छै ताहिमे कहि सकै छी जे बहुत नीक चीज छै खास कऽ कऽ पेन्टिंग तऽ बहुत नीक चीज छियै एकरा शुरुआत करबाक चाही बच्चाके उम्र कमसँ कम सरकारके द्वारा जे घोषित अछि जे तीन वर्षके बाद अहाँ शिक्षाके लेल दऽ सकै छी चारि सालके बाद अहाँ शिक्षामे दऽ सकै छी तऽ दऽ सकै छी आ हमरासभक मिथिलाञ्चलमे मिथिला पेन्टिंग बड्ड विख्यात अछि बहुत लोकप्रिय अछि एहि देशमे नहि विदेशोमे मिथिला पेन्टिंगके मांग अछि जँ बच्चा मिथिला पेन्टिंग या फेर ड्रॉइंग सीखै छथि तऽ बहुत नीक कला अछि एकरा सिखबाक चाही आओर माता पिताकेँ अपन बच्चाके प्रोत्साहन करबाक चाही जे अपन बच्चाकेँ ओ मिथिला पेन्टिंग अथवा ड्रॉइंग सिखाबथि आओर ओकर कोनो उम्र नहि छै सीखैके बूझैके कोनो उम्र नहि छै जाहि जब जागो तभी सवेरा कहावतमे छै जखनहि जगलहुँ तखनहि भोर तऽ तैँ जखन मोन हुए तखनहि करू लेकिन करबे करू इएह सभसँ पैघ बात छै